हाँ जी जी बन जाएगा अभी पाँच छः दिन तक तो टाइम नहीं है पाँच छः दिन बाद फ्री हूँ मैं खुसबू के लिए हाँ कितना बड़ा रूम बनवाना है आपको

हाँ बन जायेगा हाँ बन जाएगा उसमें करीब चार हजार के समथिंग तो ईंट लग जाएंगे और आठ आठ दस कट्टे सीमेंट और कम से कम डेढ़ ट्रॉली बजरी हाँ इतने में कंप्लीट हो जाएगा और छोटा मोटा सामान की जरूरत पड़ेगी वो तो तुरंत ही लाना पड़ेगा आपको हमारा चार्ज तो सर आठ सौ रुपय पर डे के हिसाब से है वो तो आप एक बार बताते कि किस तरीके से यदि वहाँ पे कुछ ज़्यादा वो हुआ तो कम से कम कम से कम अट्ठाईस से तीस हज़ार तो लगेगा ही लगेगा स्टीमेट खर्चा भी आपका वो भी पैंतीस चालिस हज़ार हो जाएगा हाँ ये नॉर्मल खर्चा लगे उसमें आपको छत तो अलग से करानी होगी हम तो दीवार हाँ छत और फर्श तुम्हारा अलग से होगा और ये अपना जो है हमारा तो चनाई के काम है वो कर देंगे हम तो उस दीवार खड़ी करने ही बोल रहे है वो कर देंगे फर्श का फिर फर्श कराएंगे तो उसका फिर अलग से चार्ज लगेगा उसी हिसाब से उसका तो हम फुट के हिसाब से लेंगे कितना काम है कितना नहीं है छत का कम से कम अब वो तो आपके ऊपर है कौन सा सरिया लगाते हैं उसमें भी छत में कम से कम बीस से पच्चीस हज़ार के समथिंग तो उसमें भी लग जाएगा हाँ डेढ़ लाख तो आप मान ही लो कम से कम यदि आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से बनवाना है तो हाँ इतना तो हो ही जाएगा कम से कम बढ़िया मतलब अपनी नॉर्मल बड़ी व्यवस्था में डेढ़ लाख चाहिए अब हमने तो कम ही बताया पर डेढ़ लाख में क्या है कि टाइल वगैरह भी लगाके दे देंगे हम फ़र्स में कंप्लीट करके आपको दिक्कत नहीं हुई बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे हम डेढ़ लाख रुपये में जी अब वो काम में दिक्कत कर देगा अब आप उनसे करा लो अब वो तो है ये तभी तो हमारे पैसे हैं अब देख लो वो तो आपका इधर आना हो हमारी साइड में तो यहीं हो के चले जाना ठीक है तो कब आऊं मैं बताओ ठीक है मैं हाँ मैं बारह एक बजे तुमको कॉल कर लूँगा और फिर आ जाऊंगा